جی نہیں میں نے تو پہلے کبھی نہیں اُگائی ہیں سبزیاں نہ میں نے کبھی ٹرائی کیا بٹ آج کل کے سمعے میں جیسے کہ ٹماٹر بہت مہنگے ہو رہے تھے تو میں نے ٹرائی کرا تھا میں نے ٹماٹر اُگائے تھے اُگائے تھے تو پہلے تو لگ رہے تھے جیسے کہ صحیح طریقے سے اُگ جائیں گے وہ بٹ چھوٹے چھوٹے اُگے تھے وہ صحیح طریقے سے نہیں اُگے تھے اور لیکن میں ناکام رہی اُس میں میرا تجربہ یہ تھا